मच्छर सँ होयवला बीमारी जेना डेंगू बोखार आओर मलेरियासँ बचावके लिए जेना नाला सबके पानि सब जे रहै अछि रोड सबपर जे पानि रहै छै ओकर सबके बहाव हमेशा करना चाहिए पानि पानिके रोकिकऽ नहि रखना चाहिए इएह सब मच्छर आओर मलेरिया मच्छर सँ डेंगू होइ छै ओहिसँ मलेरिया बोखार सब लागै छै पानि सबके हमेशा साफ रखना चाही कोनो भी पानिके जमा नहि रखना चाही वएहसँ मच्छर फैले छै जेना आब ई बरसातमे मलेरिया सबके जादा खतरा छै एहि खातिर जे भी पानि जमा अछि रुकल अछि जमा अछि नाला सबमे किरासन तेलके छिड़काव करना चाही ब्लीचिङ्ग पाउडरसँ घर घरमे ब्लीचिंग पाउडरके छिड़काव करना चाही इएह सब मलेरियासँ बचाव के उपाय हेतै साफ सफाइ घर घर करना चाही जेना कि कूलर आइकाल्हि तऽ आइकाल्हि तऽ सबके घरमे कूलर रहै छै कूलरके पानिके रोज बदलना चाही कूलरोके पानिसँ पानि जे जमा रहै छै तऽ ओहो सँ मलेरिया होइ छै मच्छर फैले छै सबपर कोनो भी पानिके जमा नहि रहबाक दै कए चाही पानि हर जगह साफ सफाइ करना चाही मच्छर मच्छर बहुत फैलै छै बरसातके महीनामे आओर ओहिसँ बीमारी भी बहुत होइ छै एहि खातिर हमेशा साफ सुथरा रखना चाही कतौ भी पानि तानि नहि जमा रखना चाही